बड़े सारे अन्ध विश्वास न जेह्ड़े साढ़े इत्थें घरें जां फ्ही आस पास जेह्ड़े मन्ने जांदे जां फ्ही जेह्ड़े लोग मनदे पैह्ला एह् ऐ कि मतलव इनें एह् नेही चीजें असेंईं इयां करना नेईं चाहिदा ज़कीन अवा दिक्खो जेह्कियां गल्लां पैह्लें दियां बनी दियां ते लोक उं'दे उप्पर करदे जकीन हैनी जियां अगर बस्सै पर बिल्ली रस्ता कट्टुड़ै ते जैल्लूं तोड़ी कोई दूआ ना जा ते तुसें उसी नेईं टप्पना थोह्ड़ा कम्म नी पूरा होंदा एह् ऐ इक मतलव दूआ एह् ऐ कि अगर कोई बंदा कम्म करने जा दा जरूरी ते पिछुआं टोकुड़ना होऐ पिछुआं टोकुड़ना होऐ जां सद्दुड़ना होऐ ते ओह् बी कम्म नी होंदा पूरा ते होर केह् ऐ कि अगर मतलव कि अगर कोई दुध्द उब्बली आ ओह्बी भैड़ा मन्नेआ जंदा जां फ्ही शीशा भज्जी आ आखदे खड़ोती दी घढ़ी जेह्ड़ी होंदी ओह् घरै अन्दर नेईं रखदी नेईं रक्खनी चाहिदी टैम खड़ोई जंदा एह् बी इक ऐ कि इक ऐ अन्ध विश्वास ऐ ते बड़े सारे अन्ध विश्वास न जेह्ड़े मतलव साढ़े इत्थें लोग करदे बैह्म करदे नेईं करना अगर मतलव चपलियां पेदियां होन दरवाजे च ते उसी पुट्ठी मतलव कोई सिध्दी अग्गे पिच्छे चपली नी होनी चाहिदी पुट्ठी नी पेदियां होनी चाहिदियां चपली सिध्दी होनी चाहिदी ओह् एह् बी इक बैह्म ऐ काले कपड़े नेईं पाने ब्याही दी जनानी काले कपड़े नेईं पाने ओह् शैल नी होंदा बड़े सारे बैह्म न जेह्ड़े लोग करदे हैनी लोग करदे घढ़ी नी खड़ोती होनी चाहिदी मतलव इक में अपने घरे रे गै इयां सुने दा कि तवा ब्हारी होंदी जेह्ड़ी ब्हारी फेरने आह्ली इयां सिध्दी नी रक्खनी चाहिदी खड़ोती दी नी रक्खनी चाहिदी जां फ्ही अगर एह् होऐ कि अगर बंदा फुलके बना दा होऐ ते यां मतलव तवा इयां खाल्ली नी तोआरना गैस्सै उप्परा मतलव इयां बड़े सारे बैह्म न जेह्ड़े मिगी नी पता की बनाए दे अवा लोक इं'दे उप्पर ज़कीन करदे लोग एह् मनदे ते एह् चीज़ां नेईं करदे न व एह् ते मतलव भगवान दियां बी गल्लां नी हैन एह् लोकें आपें गै बनाई दियां व जेह्ड़े लोग हैन ओह् इनें गल्लें ई मनदे